जेना गाँव हमरा गाँवमे होइ छै चरचा होइ छै किरतन होइ छै सीताराम आर होइ छथिन जतेक मने जेना किरतन होइ हइ महादेव पूजा भेलै किरतन भेलै कोनो भी अथी होइ किरतन से शिव चरचा बड़का अथी होइ छनि शिव चरचा होइ छनि छोटका शिव चर अथी चरचा होइ छनि जेना किरतन आर होइलए जाइ छनि नवाह होइ छनि किरतन होइ छनि सभके सभ जइसे जेहन जेहन अथी परब होइ छनि तेहन तेहन से अथी होइ हइ कनि किरतन किरतन कएलाके बाद अपन जेना दसगो गुरुभाइ आबै छथिन दसगो भइआ आबै छथिन दसगो दीदी आबै छथिन सभे आबै छथिन अपन आओर किरतन करै छथिन आओर अथीमे अहाँ अथी शिव चरचो होइ हइके किरतन होइ हइ सीताराम होइ हइ जेहन जेहन अथी होइ हइ तेहन तेहन लोक करै छथिन आओर हमहूँ आर भी जाइ हिए चरचा करैलए महादेवके आओर किरतनमे जेना छथिन अथी अथी मंगलके अथी बजरङ्गबलीके किरतनमे छै अथी ब बरसगाँठ होइ छनि ईसब होइ छनि सब किरतन करै छथिन जेना चरचा होइ हइ बड़का चरचा होइ हइ छोटको चरचा महादेवके होइ हइ सबमे लोक करैलए जाइ हिकै हमहूँ आर जाइ छिए जेना सभलोक जाइ छथिन करै छथिन किरतन जकरा जेहन अथी होइ छथिन तेहन करै छथिन बड़को भी चरचा होइ छोटको होइ हइ कएलाके बाद जेना महादेव पूजा भेलै किरतन भेलै चरचा भेलै बरसगाँठ भेलै सीताराम होइ हइ सबचीज होइ छथिन सबचीज करै छथिन करलाके बाद अपन सभ अच्छा से रहै छथिन करै छथिन अपन